बिजली जेह्की साढ़े घर ऐ ओह् मतलब अस इन्ना आक्खी सकने आं की बिजली साढ़े भई दस्स बा जां पंदरां सोलां घैंटे जेह्की बिजली औंदी मतलब कि हां इन्नी होंदी ठारां बीह् घैंटे बिजली औंदी बिजली दा टैम होंदा कि बड्डलै बिजली अट्ठ बजे जंदी ते ञारां बजे औंदी ते नुहाड़े बाद तिन्न बजे बिजली जंदी जां भी इक दिन अट्ठ बजे बिजली जंदी ते इक दिन अट्ठ बजे बिजली औंदी जेह्का अलग अलग बिजली दा टैम होंदा ते उस स्हाबै दी बिजली चलै दी होंदी केईं बार जेल्लै बरखै दा मौसम होंदा बरसांत होंदी तां बरखां होंदियां तां हवा कूड़ा बी चलदा जिसदी बजह् कन्नै बिजली खराब होई जंदी ते ओह्दी बजह् कन्नै कि एह् बिजली कटोई जंदी तारां पेई जंदियां ते खंभे ढेई जंदे ते ते बिजली तां बी कटोई जंदी ते राती मच्छर बी होंदा ते रात रात बी बिजली नेईं औंदी केईं बारी बिजली नेईं औंदी ते भी ओह् मच्छरै च गै रौह्ना पौंदा ते गर्मियें च नुहाड़े कशा बी बुरा हाल होंदा गर्मियें च भी कटौती शुरू होई जंदी इन्नी सेआलै निं कटौती होंदी गर्मियें ई भी बिजली दी कटौती बी जैदा शुरू होंदी इक तां गर्मियें ई बिजली बी नेईं ते भी ओह् बुरा हाल होंदा उसलै बी गर्मियें दे टैम बिजली बी नेईं ते पक्खे बी नेईं चलने ते ते बड़ा सारा मुश्कल होंदी ते तां करियै लोकें पक्खियां बनाई दियां होंदियां घरें जनानियें ते जेल्लै बिजली जा ओह् पक्खियां झोलनियां ते इन्ने मच्छर डोआरना हवा कन्नै पक्खियां बनाई दियां होंदियां ते इ'यै गर्मियें ई बिजली जा तां बड़ा मुश्कल होंदी मुश्कल होई जंदी गर्मियें ई अगर बिजली नेईं होऐ तां सेआलै बी इन्नी गर्मी निं लगदी ते भी बी हीटर लाने होन कुसै हीटर पर रुट्टी बनांदे अगर हीटर लाए दे होन ते अजकल ते कमरें च हीटर लाने आह्ले बी होंदे जेह्दे कन्नै कमरे भखदे उ'आ निकली जंदा टैम बिजली दा हर चीजै आस्तै जरूरी होंदी हर कुसै आस्तै बिजली गर्मी चलो सेआलै बंदा न्हेरे बी नेईं रेही सकदा छड़ी बिजली पक्खें ते निं यूज़ होंदी तां हवा लैने आस्तै निं उसी इस्तेमाल करदे न्हेरे बी बंदा नेईं रेही सकदा अगर बिजली दा नेईं होग ते बंदे केह् बनाना ते केह् खाना जां इ'यां बी बंदा न्हेरे ते तां करियै बिजली सौ कम्में ई यूज़ होंदी सौ कम्म न बिजली ते बिजली जेह्की लेकिन केईं बारी केह् होंदा कि कुतै बरखा ब'री किश होई गेआ जां कुतै तफान आया ते बिजली केह् होंदी कटोई जंदी कोई खंभे पेई जंदे ते कोई तारां पटोई जंदियां त्रै त्रै दिन बी बिजली नेईं औंदी कम्मां बी बड़ा मुश्कल होंदा ते केईं बार ट्रांसफार्मर सड़ी जंदे ट्रासफार्म सड़ी गेआ ते बिजली पूरी ध्याड़ी बंद रौह्नी जां भी केईं बारी एह् होंदा कीि चार पंज दिन ते जेह्का ट्रांसफार्म नेईं ठीक करदे ते नेईं चढ़ांदे नमां ते साढ़ी बिजली जेह्की कटोई रौंह्दी ते उस स्हाबै दी जेह्की लोकें बड़ी परेशानियां जेह्कियां औंदियां न ते बाकी कम्म बिजली कन्नै होंदे सारे ते बिजली बिना कोई बी बंदा जेह्का नेईं गुजारा होई सकदा कि बिजली कम से कम बिजली चाहिदी ते दिनें चलो बंदा भी कट्टी ओड़ग पर रातीं न्हेरे केह् करना ते रातीं बिजली जेह्की लोऽ ते भी चाहिदी होंदी पक्खे आस्तै बी चाहिदी होंदी ते जां रुट्टी बनाने गितै हीटर लाना होऐ सौ कम्में ई जेह्की ओह् बिजली चाहिदी होंदी